सेथियावनो बिबार बागानखौ बानायनाय लोगोसे बेखौ फोथांनायनि राहा लानायनि थाखाय मोजांयै लाखिनो थाखाय जिं जिं बेरा बायदिसिना होथेनानै लानांगौ जायो बेनि उनाव नांगौ बायदियै गाव मोजां जाबोआखैब्ला बेनो एसे बेखौ एसे जोथोन लानांगौ जायो एबा दै सारना होनांगौ एबा एम्फौ बायदिसिना बेयाव थायोबा बेनि थाखाय मुलिफोर इसे इनै बाहायनांगौ जायो नाथाय मुलिखौबो जानला मानलाहाय बाहायनो हाया बेखौ दखानाव थांनानै हासार दखानाव थांनानै मोजांयै मुलि दखानाव थांनानै मोजाङै सोंनानै बोरैहाय होनांगौ बोरै होनांगोन बेखौ नाथाय सोंना लाना फैनासो होनांगौ ओरैनो जानला मानलाहाय सारला बायना होबाथाय बेयाव बे बिबार दंफांआनो गाज्रि जागोन नङाबा मायाबा माबा जाफ्लांबा गाज्रि जागोन बेनि थाखायबो सामोल थानांगौ बबेबा बिबारा बबेबा बोथोराव बारो बबेबा बिबारा बबेबा बोथोराव सिरियो बिबारनिबो गोबां रोखोम दङ सब समावनो बबेबा बिबारा बारा नाथाय सब समावनो बबेबा बिबारा थाखो थाखो थाखो थाखो बारबाय थायो मोनसे मोजां नांनाय बिबारनि मुं दङ बेखौ जेनेबा आंनो गायो आंनियावनो बे बिबारनि मुंखौ जानुवारि होनना बुङो थिग जानुवारि मोनफैथोंसै नै दा बारदों कालारानो बिना बारनानै सिरिलांनाय समालागै मोनथाम कालार जायो गुफुर इसे जारेंहां आरो इसे गुफुर थार बिदि मोजां नाङो नुनायाव बे बिबारखौ बे बिफाङा बार' माह थाब्लाबो बे बिबारा बे जेरै जानुवारि मुंनि बिबार बे जानुवारि समखिनिआवल' जेनेबा मास मोननै ओरैहाय बिदि थायो बिबारखौ बिदिहायनो नांगौ जेब्ला गायना लानानै मोजाङै लाखिनोबा बेरानि दरखार बायदि बुदा दै गैयाबा दै होनायनि दरखार होनबानो बि बिबार बागानफोरा मोजाङै थाबाय थायो बेनोसै अ